पुर पूर्णियाँके प्रसिद्ध छै डा नाँच यहाँपे बहुत सारा लोग नाँच उँचमे डान्स वान्समे नाँच उँचमे पार्टिसिपेट करैत छै नाँच उँचमे भाग लेइ छै आओर यहाँपे अलग अलग तरहकेँ सभ डान्स नाँच करि रहल छै नाचै छै अलग अलग जाहिसँ मतलब अलग अलग गाना पर नाचै छै केकरो केकरो भोजपुरी गाना पसन्द होइत छै केकरो मैथिली गाना पसन्द होइत छै केकरो पञ्जाबी पसन्द होइत छै केकरो इङ्गलिशो पसन्द भए जाइत छै हँ केकरो मतलब केकरो बंगाली पसन्द भए जाइत छै अलग अलग मतलब गाना पर सभ नाचै छै अलग अलग जाहिसँ केओ इसकुल काॅलेजमे पढ़ै छै तऽ ओ भी इसकुलो काॅलेजमे नाँच होइत छै इसकुलो काॅलेजमे सभ शौकसँ नाचमे भाग लए छै कि अहाँ मतलब कि सभ देखतै हम कितना अच्छा नाचै छी कितना अच्छा कि करै छिऐ सभ सभकेँ बहुत